नमस्ते जूता बेचते हैं क्या अच्छा आपकी दुकान कहाँ है अच्छा और क्या क्या बेचते हैं अच्छे अच्छे कपड़े में क्या क्या बेचते हैं

दुकान कहाँ है

अच्छा किसके बगल में अच्छा ठीक ठीक हम कब आएँ कब खुली रहती है दुकान अच्छा ठीक और क्या क्या बेचते हैं

बड़े में जूते चप्पल संडिल भए कुल बेचते हैं अच्छा कितने तक बेचते हैं सस्ते में कि महँगे में तबो बताएँ मार्किट में बड़े में अच्छा ठीक ठीक कपड़े में जैसे साड़ी का साड़ी में हाँ और उससे महँगा नहीं है अच्छा धन्न नमस्कार